मूंखे सभिनी खां वधीक रोटी घर जी वणंदी आहे ऐं हिकदमि लाइट मिर्च मसाला घटि हुजनि त ॾाढो सुठो छो जो मुंहिंजी सिहत ॾाढी सुठी रहंदी आहे रोटी घर जी खाइण सां ऐं मिर्च मसाला हिकदमि घटि ई पसंदि कंदी आहियां मां ऐं ॿारनि खे बि चवंदी आहियां ॿाहिरि न वञो इनकरे असांजी सॼे घर जी सिहत बि सही आहे सभु कुझु माता राणीअ जे दया सां सभु कुझु सुठो आहे ऐं मिर्च मसाला ॾाढा घटि खाईंदा आहियूं ऐं ॿाहिरां जो बिल्कुलु बि पसंदि न कंदा आहियूं पर कंहिं क़िस्मती ॿारनि जो कंहिंजो बडे वग़ैरह हूंदो आहे त पोइ असां ॿाहिरि वेंदा आहियूं बाक़ी न त त जेतिरो थी सघे घर में ई पसंदि कंदा आहियूं खाइण